राजस्थान के अंदर अगर अपन बात की जाए आध्यात्मिक परम्पराओं का अनुभव करने के लिए तो लोग जो है अपने घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे जो सत्य घटनाओं पर बात करते हैं कोई मंदिर कैसे बना है उसके पीछे क्या रिचुअल्स से क्या कहानियाँ है वो सब अपने बड़े बुज़ुर्ग से सुनते हैं इसके बाद वो मंदिर जाते हैं वहाँ की धार्मिक किताबों को पढ़ते हैं और वो क्या करते हैं डाक्यूमेंट्रीज़ को पढ़ते हैं यहाँ जो ब्रह्मा का एक लिंगी टेंपल है वहाँ जाते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं तो जो जो मिलकर जो यहाँ वहाँ से उनको जानकारी मिलती है कुछ अब जैसे शोशल मीडिया का टाइम है तो शोशल मीडिया पर भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो इस प्रकार के जो राजस्थान के जो लोग हैं वह आध्यात्मिक परम्पराओं का अनुभव इस प्रकार से करते हैं मंदिर जाना वहाँ के पंडित से बात करना ये सारी चीज़ें वो कर कर आध्यात्मिक परम्पराओं की का अनुभव कर सकते हैं इसके साथ जैसे सत्य घटनाओं पर कुछ मूवीज़ बनी हुई है उनको देखते हैं वो तो उससे उनको पूर्ण तरह से ज्ञान हो जाता है कि हाँ इसका पूरा जो सार है वो एक पिक्चर में सब बता देता है तो उनको पता चल जाता है कि अच्छा यह इसमें यहाँ ये चीज हुई थी हम जैसे हमने रामायण देखी है महाभारत देखी है तो अब हर एक बच्चे को भी पता है उसके रामायण है क्या राम कौन थे महाभारत क्यों हुई थी उसका कारण क्या है तो यह कहना अब किताबों के साथ साथ शोशल मीडिया है या टी वी का माध्यम है तो इन सब चीज़ें से वो क्या करते हैं अपना जो भी आध्यात्मिक परम्पराओं का जो अनुभव है वो इन्हीं सभी श्रोतों से प्राप्त कर लेते हैं